युवाउनि में बेरोज़गारी इओ त मुख्यु टॉपिक आहे अॼुकल्ह छो त हाणे इंडिया में हाइएस्ट पॉप्युलेशन थी वेई आहे सॼे वल्ड में इंडिया रैंक वन ते आहे एंड रिसोर्सिस एम्प्लॉयमेंट जा सभु लिमिटेड आहिनि त ज़ाहिरु सी ॻाल्हि आहे युवा पॉप्युलेशन जेका हाणे हाणे मैदान में आईं आहे एंप्लॉयमेंट लाइ हुनखे सिटूं न मिलंदियूं अपॉर्च्युनिटीज़ न मिलंदियूं हिन करे बेरोज़गारी वधी वेई आहे ऐं हुन खां मथे जी ॻाल्हि छो त हाणे लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी वधी वेई आहे माण्हू थोरा सचेत थिया आहिनि पंहिंजे स्वास्थ खे खणी त पोइ ॿुढा ॿुढा बि ओल्ड एज वारा बि जॉब कनि था कमाइनि था पंहिंजे पैरनि ते त उहा सिट ख़ाली नथी थिए त हिते युवा एंट्री कीअं खणंदो हुन खां पोइ बि इंजिनीअरिंग जो एक्ज़ाम्पल खणा त हुन में हिकु स्टुडंट हिकु शागिर्दु बि टेक थो करे एम टेक थो करे पर हुन खां पोइ बि ॾाढा घटि चांसिस आहिनि की हुनखे ॾाढी सुठी जॉब मिले एड्युकेशन हेॾो महांगो थी वियो आहे हेॾो महांगो थी वियो आहे हुनजे लाइ बि लोन थी वठिणी पिए ऐं हुनखे चुकाइण लाइ पर जॉब कान्हे हिते बेरोज़गारी वधी वेई आहे हाणे ॾाढा फ़िल्ड्स आहिनि ॾाढियूं श्रेणियूं आहिनि जेके एक्स्प्लोर करण लाइक़ आहिनि छो त हाणे सोशल मिडीयास जो ज़मानो आहे त सभु इंफ्लुएंज़र सोशल मिडिया मैनेजर अहिड़ियूं जॉब था गोल्हनि या त पोइ फ्रीलेंस था कनि पंहिंजो पेज ठाहे करे हुन ते कंटेंट विझणो त इंस्टाग्राम या त यूट्युब तव्हांखे तव्हांजे कमु जा पैसा ॾे घणा युवा हिनखे सुठो था मञनि छो त कंहिंजे अंडर में नथो कमु करिणो पिए सभु इज़ी जॾहिं मर्ज़ी कंटेंट ठाहियो जॾहिं मर्ज़ी न ठाहियो सभु सभु खुदि के मालिकु खुदि ऐं जेके ऑल रेडी एक्ज़िस्टिंग फ़िल्ड्स आहिनि जीअं गवमेंट जॉब बैंकिंग टीचिंग हेल्थ सिस्टम इंजिनीअरिंग बोप जाम पर हरेक जॉब में ॾाढा ॾाढा ड्रॉ बेक्स आहिनि जीअं स्वास्थ हेल्थ केयर जो चवांं त हुन में सभु अंडरपेड आहिनि डॉक्टर्स त कोई बि सॼी लाइफ़ ख़ाली हिन लाइ नथो कुर्बान करे कंहिं हुनखे घटि पैसा मिलनि ऐं चोवीह कलाक कमु करिणो पिए सरकारी नौकिरी गवर्मेंट जॉब्स में ॾाढी जॻहयुनि ते रिज़र्वेशन आहे त हुते बि जनरल कॅटेगरी वारा मार था खाई वञनि हुननि खे ॾाढी जी तकलीफ़ पिए भले उहे सुठो स्कोर आणनि या भले वधीक वधीक कॉम्पिटंट हुजनि हुन पोस्ट जे लाइ पर त बि हुननि खे उहा पोस्ट नथी मिले ऐं हाणे सोशल मिडिया जो ज़मानो आहे त हर बियों टियों आदि माण्हू इंफ्ल्युएंज़र कंटेंट क्रिएटर थो ठहे न त पोइ फ फ़ुड ब्लॉगिंग पंहिंजो बिज़नस करण बि सुठो आइडिया आहे पर हुन में इंवेस्टमेंट खपे ऐं इंवेस्टमेंट लाइ पैसा नथा बचनि छो त सभु एड्युकेशन में था लॻाए छॾनि सभु महांगो थी वियो आहे ऐं रोज़गार खे वधाइण लाइ सरकारि जाम कुझु थी करे सघे जीअं एक हिकु स्पेसेफ़िक एज करे छॾियो की हिन खां पोइ अगरि कोई जॉब आहे त हिक एज खां पोइ हुन माण्हूअ खे जॉब छॾिणी आहे त ई त हुन खां नंढो माण्हू जॉब जॉइन करे सघंदो पोइ युवाउनि जे लाइ स्किम फ्रीलेंस अपोर्च्युनिटीज़ क्रॅश कोर्सिस जीअं अगरि कोई फ़िल्ड में तव्हां मास्टर ऐं बेचलर्स कयो हुजे पर हुनजे सवाइ जे कोई फ़िल्ड में तव्हांखे इंट्र्स थो अचे त तव्हां उन फ़िल्ड में जॉइन था करणु चाहियो त उहो क्रेश कोर्स करे तव्हां हुन में जॉब था वठी सघो ऐं फ़ेर चांस सभिनी खे की हीअं न की इयो रिज़र्वेशन वारो आहे त इहो बि सेंंसर टॉपिक आहे वधीक मूंखे न चवणु घुरिजे बट हा फ़ेर चांस सभनिनि खे मिले त उहो ॾाढो सुठो थींदो ऐं रोज़गारु वधाइण लाइ कॉम्पिटेंसी चेक कयो की कॉम्पिटंट माण्हू जॉब लाइ अप्लाए कनि ऐं विदाउट एनी बायज़ बिना कोई भेदुभाव बिना कोई भेदुभाव जॉब एंप्लॉ एंप्लॉयर को एंप्लॉय किया जाए जय झूलेलाल